ہلو اوبر آٹو جی میں اسلام پورے سے بول رہا ہوں مجھے ناسک جانا ہے ہم لوگ دو لوگ ہے تو کیا آپ میرے لیے ایک آٹو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جو مجھے ناسک پہنچا دے جلد از جلد جی مجھے آدھے گھنٹے میں ناسک کے لیے نکلنا ہے اگر آپ جلد از جلد آٹو بھجوا سکیں تو میری بکنگ کر دیجیے